جی میرے موبائل پر کافی بار فراڈ کال آیا ہے اور بینک کے معاملات کے بارے میں بھی کافی فراڈ کال آیا ہے لیکن میں نے بہت ہی اچّھے اور آسان طریقے سے اسے نپٹایا ہے وہ لوگ کال کرتے تھے بولتے تھے کہ آپ کو اتنا روپے آیا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں لیکن میں نے میں نے اپنے موبائل سے اپنے اکاؤنٹ کو جور رکھا ہے میں بولی کہ جی نہیں آیا ہے اور وہ بولتے تھے جی آپ کے موبائل میں ایک او ٹی پی گئی ہے اساو ٹی پی کو بتائیے میں اس کو اس او ٹی پی کے ذریعے سے بتا دیجیے گا تو میں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دوں گا میں نے بولا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے پیسے کی پلیز آپ اپنا پیسہ اپنے پاس رکھیے مجھے یہ سب پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور انہوں نے کہا انہوں نے پھر کال کٹ کر دیا اور ایک بار اور کال آیا تھا وہ بولے کہ آپ آپ آپ کہاں آپ کے اکاؤنٹ میں کے وائی پی کھاتا میں جو ہے نا وہ کے وائی سی لگ گیا ہے اس کو ہٹانے کے لیے آپ کے موبائل میں میں ایک بھیجنے والا ہوں پلیز وہ او ٹی پی بتائیے میں نے کہا میں نے پتہ کیا اور پھر میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا وہ پھر کال کیے تو میں انہوں نے بولا کہ میں نے بولا میرے اکاؤنٹ میں کوئی بھی کے وائی پی کے نہیں کے کے وائی سی نہیں لگا ہے اور نہ ہی مجھے اسے ہٹانا ہے پلیز آپ اس کال پہ اس نمبر پہ کبھی بھی کال نہیں کیجیے گا